बार्देस जिल्ल्यान रोजगार आनी उदरगतीचे मुखेल स्त्रोत म्हटल्यार शेत शे शेत आसा ऑ आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आनी सॅल्फ एम्प्लॉयमॅण्ट म्हणजे बिझनस क्लास म्हणटात ते आसा आतां थोडे जाण शेती करतात इंडस्ट्रीन मागीर थोडे जाण प्रायवेट कामांग वयतात इंडस्ट्रीन आनी थोडे जाणांचो स्वताचो असो बिजनस आसा म्हणजे रँट अ कार आहा रँट अ बायक आहा थोड्यांची ओटो थोडे जाण हॉटेल वेवसायीक आहात अशे वेग वेगळे लोग जे आहा वेगवेगळ्या आपल्या वेवसायान हांगांसर बार्देसचे लोग जे आहात ते आपलें वेगवेगळ्या वेवसायान आपलें पोट भरतात दुसरी गजाल म्हणजे लोकांक सरकारी नोकरी पसंद करता हेचें कारण कितें आसा आतां सगळेत जण सरकारी नोकरी सोदतात म्हणजे सरकारी नोकरी आसत जाल्यार ताका अशें दिसता की आपणांक लग्न करपाक चेडूं मेळटलें वो आतां कांय जाणांचो गैरसमज जाल्ललो आसा कळ्ळें एकादो मनीस जर बिझनस करता तो वॅल सॅटल आसा जाल्यार ताका सुद्दां चेडूं मेळूंक शकता न्हू पूण आतां सरकारी नोकरी कित्याक जाल्यार आपलें लग्न जावंक जाय म्हणून सरकारी नोकरी हो असो कांय जाणांचो हे आसता विश्वास आसता की म्हणजे एक विचार आसता विश्वास म्हणचें पेक्षा एक तेंचें मत आसता की आपणांग सरकारी नोकरी मेळची म्हणून सरकारी नोकरी कशी आसता तेतून स्टॅबिलिटी आसता म्हणजे एक पक्की नोकरी तुका म्हयन्याच्या म्हयन्या बाबा इतको पगार येतलो इतक्या म्हयन्यान तुजें इनक्रिमँट जातलें ता तुका तुजो कितें आहा तो टीए डीए कितें आहा तो वाडटलो स स म्हयन्यान जावं वर्सांनी कितेंरें आहा तो वाडटलो वॅरएज प्रायवेट जॉबांनी कितें आसता तुका नोकरेची शास्वती आसाना म्हणजे जी गोवरमॅण्ट जॉबान आसा आं तूं एकदां फिक्स जालो काय फिक्स तुका मागीर थंयसून कोण काडूंक शकाना ती गोश्ट प्रायवेट हितून आसाना प्रायवेट प्रायवेट सॅक्टरान कितें करता तुमकां एक तीन म्हयन्याची नोटीस दिता तुमकां बाबा तुका आतां काड काडून उडयता आमी कामा वयले म्हणू जावं शकता ही जी गोश्ट सरकारी नोकरेन आसाना तेका लागोन सुद्दां कांय जाण सरकारी नोकरेक प्राधान्य दितात ता थोडे जाण आसतात ते प्रायवेट सॅक्टरान काम करतात पूण तेंचे नोकरेची शाश्वती आसाना थोडे जाण बिझनस करतात मग बिझनस करताना माई परत जे जेंच्या कडेन हिम्मत आसता तो मनीस बिझनस करता आनी तो फुडें सरता पण काही बिझनस अशें आसता जेतून आमकां लॉसूय जावंक शकता पूण तेतुनसुनूय फू वयर सरपाक जाय आनी तो जर त्या मनशा कडेन जर हिम्मत आसा जाल्यार तो मनीस कितेंय करूंक शकता आमच्या जिल्ल्यान जर आतां बेकारी पातळिल्ल्या जाल्या दिसता जाल्या हय बेकारी आसा म्हणजे अनेक जण शिकल्यात पूण धड काम ना आनी जर तेंकां जर दुसरें स्वताचो असो बिझनस करपाचो आहल्या का तेंकां उमेद आसाना उमेद म्हणजे तेंकां कोणी तरी प्रोत्साहन दिवंक जाय की बाबा तूं सर फुडें आपूण तुज्या फाटल्यान आहा कित्याक थोडे जाण बिझनस करपाक भियाता म्हणजे आतां जर आपूण इतके इनवॅस्ट केले पयशे आनी जर फाल्यां समज ज आपलो बिझनस बुडलो जाल्यार मागीर कशें कितें तेका लागून सगळे जाण सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवल्ल्या कारणान ही बेकारी जी आहा ती वाडत आसा आनी म्हाका दिसता की हेचेर जर सुचोवणी करूंक शकता जाल्यार सगळ्या तरनाटे ट्यांनी आतां आपले स्वताचो असो वेवसाय म्हन्जे बिझनसच्या दिशेन म्हाका दिसता वेव तरनाट्यांनी वोचपाक जाय म प्रत्येक गजाल हेका फक्त नोकरी जी आहा ती सरकारी नोकरीत जाय अशें ना जें मेळटा तें काम करपाक जाय जर इंडस्ट्रीन जर काम मेळटा उद्देग आसता तेतून जर काम मेळता जाल्या थंयसरूय करपाक जाय जर आपूण स्वताचो आपूण कितें बिझनस घालूंक शकता जाल्यार आपूण बिझनस घालूंक अशें शकोंक जाय त्याच प्रमाणे आपणा कडेन जर शेत जमीन आहा जाल्या आपूण शेती करपाक जाय कित्याक आतां अनेक हें आहा जें त शे शेती करपाचे तंत्र बदल्ल्या पयलीं सारके मनीस घालून शेत करपाची गरज ना आतां विविध साधनां येयल्यात विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान आयल्यात त्या प्रमाणे तूं शेती करूंक शकता म्हाका दिसता की तरुणांनी फार गंभीरतायेन हाचेर विचार करपाक जाय आनी आपलो योग्य तो मार्ग निवडपाक जाय